हम बगीचे में उगने वाले फ़ूलों और फ़लों का बहुत ही अच्छे से उपयोग करते हैं फ़ूलों की हम माला बनाकर भगवान को चढ़ाते हैं और हमारे जो घर के बच्चे हैं वो बहुत सुंदर सुंदर जो गुलाब के फ़ूल होते हैं हाँ भगवान के साथ साथ अपने गुरुजनों को भी देते हैं क्योंकि गुरुजन भी जो है एक भगवान का ही रूप है और फ़लों का तो हम क्या है के अगर ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो हम हमारे पड़ोसियों को रिलेटिव्स को भेज देते हैं और अगर पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो हम खुद भी उसको उनका सेवन कर लेते हैं और अगर फ़ूलों की बात की जाए तो मेरे यहाँ पर बहुत तरह के फ़ूल उगाए जाते हैं तो हम मेरे घर के जो बगीचा उसमें से काफ़ी फ़ूलों को जो हमारे पड़ोसी वगैरह है वो तोड़कर लेकर जाते हैं और कभी कभी बच्चे होते हैं उनको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करना होता है तो तरह तरह की पत्तियों को फ़ूलों को वो अपने प्रोजेक्ट के लिए भी काम ले लेते हैं और फ़लों का तो हम सलाद बनाकर खा लिया है उसका जूस बनाकर पी लिया है तो इससे क्या होता है कि एक हमको एक हेल्थी खाना खाने को मिल जाता है किसी भी प्रकार बिना मिलावट का हम फ़ल फ़्रूट ग्रहण कर लेते हैं तो इस प्रकार से हम फ़लों और फ़ूलों का हम बहुत ही अच्छे से उपयोग करते हैं